दायो सिगांनि आरो दानि जि आबाद मावनायनि खान्थि बेखौ नोजोर होयोबा गोबां सोलायबाय दा सिगां बर'फोरा गोजाम मोनसे राहाजोंनो आबादखौ मावोमोन गुबैयै बै समाव बुंनो थाङोब्ला हासारगोनांमोन बै समनि हाफोरा आरो बिसोरो जायगा सोलाय सोलाय आबादखौ मावोमोन मोनसे जायगायाव हाग्रा एवस्रांनानै बेयाव मोननै मोनथाम आबाद मावनानै जुदि हासारा जोब्बायबा गुबुन मोनसे दाबसे जायगायाव सोलायोमोन दा बै समनि आबाद मावनाया जे गोदान मोनसे रासायनिक मोनसे गोदान मोनसे आदबजों हासार होनाय बे खान्थिया गैयामोन नाथाय दा बोथोरा गुस्लायनाय लोगो लोगो दा आबाद मावनायनि आदबफोराबो सोलायबोबाय दा गोबां जोंनि आबादारिफोरा गोबां सुबिदा मोनबाय बै समाव मोसौजों जिग' जिग' हालेवनांगौमोन दा बे मोसौ हालेवब्रै हालेवबानि जायगायाव दा गंसे ट्रेक्ट'रजोंनो हालेवनानै दस बिगा गाहाम आबादफोरखौ खनसेनो मावनो हानाय जाबाय आरो साइन्स एण्ड टेक्न'ल'जिया जौगानाय लोगो लोगो जोङो जेराव जि जायगायाव हायाव हासार गैया बे हायाव हासार होनानै मोजां मोनसे आबाद मावनो हानाय सुबिदा जाबाय दा जोङो बै समाव दस बिगा हायाव मोननाय आबादखौ दा बिगाथाम बिगाब्रै हायावनो हासार होनानै मोजां मोनसे बिगियानारि खान्थिजों आबाद मावनायनि गेजेरजों आबादखौ बोखांनो हानाय राहा जाबाय दायो जोंनि जे आबाद मावनायनि माखासे जोलैफोर बे जोलैआवबो खुब माने गुस्लायबाय दा जोङो मोजां जोलै जोङो फोनो हाबाय फाथो बेसर माइ गोदान मोनसे बिगियाननि आदबजों दिहुननाय जोलैफोरखौ जों मोननो हाबाय दा बे खुब जोंनि थाखाय मोजां दा बेनि गेजेरजों जोंनि गामियारि ओनसोलाव आबादारिफोरा रांखान्थि हालोदाव एसे जौगाबोनायखौ नुनो मोनदों दा जोंहा बिफानारिनिफ्राय जोंहा गोबां माखासे सुबिदाफोर हरदों एग्रिकाल्चार बिथिंआव ट्रेक्ट'र हरदों पावारटिलार हरदों आरो आबाद मावनायजों सोमोन्दो गोनां माखासे गोबां आगजुफोर जोंनि गामियारि सुबुंफोरनो हरनाय जादों दा बेनिथाखायनो जोंनि गामियारि सुबुंफोरा गोबां आबाद मावनायाव सुबिदा मोनदों बेखौ बुंनांगोन

बेनो गोदोनि आरो दानि आबाद मावनायनि जि माखासे फाराग बेनो दानि आबाद मावनाया बिगियाननि आदबजों आबाद मावनाय एसेल' हायावनो गोबां आबाद दिहुननाय दा बेखौ बुंनांगोन